हाँ आपने कॉल किया था मुझे

कोई बात नहीं मैडम मैं देता हूँ आप कहाँ रहती हैं बता दीजिए मुझे एड्रेस मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ और उसको पैकिंग कर के रखना आप जैसा था ठीक है मैं आपको कॉल करता हूँ आके हाँ तो मैं उसको वहाँ पहुँच के मैं आपको कॉल करता हूँ ठीक है आप ऐसा करना जो भी सामान आपका नहीं है आप आप है न उस सामान को जो आप को अच्छा नहीं लगा न तो कंपनी में रिटर्न कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है आप उसको पैक करके रखो मैं आता हूँ है न पैसा आपको वापस बाद में मिल जाएगा जो भी डिलीवरी आपके वहाँ पहुँच जाएगी कंपनी में तो उस समय आपको पेमेंट मिल जाएगी नहीं वो तो आपको फिर घर पे आना पड़ेगा ना मैडम मैं मेरे को कैसे पता कि आपका सामान खराब है की अच्छा है यहाँ है की वहाँ है है ना तो उसके लिए आपको घर पे आना पड़ेगा उसको मुझे जो जिस पैकिंग में आया उसी पैकिंग में मुझे वापस पैक करना पड़ेगा न अरे मैडम कोई दिक्कत नहीं है कंपनी की गलती है तो हम आपको रिटर्न कर रहे हैं न मना थोड़ी कर रहे हैं बस आपको वापस देना पड़ेगा न रिप्लेस तो होगा उसका हाँ तो कोई नहीं है आप मुझे प्रॉडक्ट वापस दे दीजिए मेरेको वापस ले लेता हूँ और भेज दूँगा कंपनी में आपका पेमेंट आपके खाते में वापस आ जाएगा इसमें कंपनी का प्रोसेस चलता है तीन से चार दिन लगते हैं तो उसमें आपका पेमेंट आ जाएगा नहीं मैडम एक्चुअली में नहीं मैडम एक्चुअली में क्या है कि वो कंपनी में जाएगा अब उसको चेक होगा कंपनी में माल आया कि नहीं आया दूसरी कंपनी का अपने नाम तो नहीं डाल दिया है तो उसको चेक होगा चेक होगा जैसे ही कंपनी में वहाँ जमा हो जाएगी आपको पेमेंट आ जाएगा मैडम जी आपको पता है हम तो डिलीवरी डिलीवरी वाले हैं हमें तो आप जो दोंगे हम वहाँ दे देंगे कंपनी ने आपको भेजा हम तो बीच के मध्यम कड़ी हैं तो हमारा काम यहाँ से ले के वहाँ देना है नहीं वो लिखने से नहीं होगा प्रॉडक्ट तो वापस भेजना पड़ेगा न जो है प्रॉडक्ट देना पड़ेगा कोई नहीं उसमें ट्रेस नंबर लिखा होता है ट्रेस कीजिए आप वो नंबर हमारे पास लिस्ट है जिसमें हम नाम देखेंगे आप कंपनी कस्टमर केयर के नंबर है उस पे आप अपना बता सकते हैं कि मेरे पास ये डिलीवरी आई है ये नंबर है उसमें आप बताओगे तो मेरा नाम कंपनी वाले आपको बता देंगे ये बंदा लेने के लिए आ रहा है आपके पास मेरा नाम अमेज़न

आधे घंटे में आपके पास पहुँच जाऊँगा नई बीच में क्या कोई नहीं जब आपको टाइम मिलेगा आप मुझे मैसेज कर देना कॉल कर देना मैं उस समय आ जाऊँगा अभी मैं मैं भी फील्ड में हूँ तो मैं भी मेरा काम कर के जब मैं फ्री हो जाऊँगा आपको कॉल कर लूँगा ठीक है मैडम बिल्कुल हो जाएगा आपका काम